असांजे राजस्थान में जेको मुख्य रोज़गारु आहे सभिनि खां वॾो जेको रोज़गारु आहे उहा खेती ई आहिनि बनियूं ई आहिनि हिते जा वधीक करे माण्हू जेके आहिनि से गामनि में ई रहंदा आहिनि माना की सौ मां सठ माण्हू त हिते गामनि में ई रहंदा आहिनि त उन्हनि जो प्रमुख रोज़गार बि खेती ही आहे खेती ई कंदा आहिनि पर उन्हनि जी जेका सभिनि खां वॾी जेका उन्हनि जे साम्हूं चुनौती अचे थी न सां इहा ई आहे की सुठी खाद सुठा बिज आहे जंहिंजे कमी सां हिते जेको पैदावार थिए थी खेतीअ खेती जी फसलुनि जी स उपज बि घटि थी थिए त माण्हू जेके हेॾी महिनत कनि था असांजा गाम जा माण्हू किसान त उन्हनि खे उन्हनि जी महिनत मुजबी फल नथो मिले ऐं ॿियो जेके अॼुकल्ह टैक्नोलॉजी वधी वई आहे हेॾी त हेॾी टैक्नोलॉजी जेका वधी वई आहे सां ई यदि असांजा किसान पंहिंजे कम में आणणु त सी उन्हनि खे ॾाढी महांगी थी पवनि त उन्हनि जो एतिरो त उन्हनि खे पैसो इन मां नथो मिले जो उन टैक्नोलॉजी ते उहे ख़र्च करे सघनि